हँ कहलहुॅं हमरा कनी दोकान के ओडिट करबै के छै से की केना फीस आओर लगतियै से कहिऔ

रासन पानीघर रासन जेनरल स्टोर

हँ जी एस टी ओ हूँ हँ हँ हँ अखन नहि किछो भेजिऔ ई सब एम्हर अखन दोकान तऽ कहिऔ की केना लगतै से बताउ

अच्छा अच्छा हँ

अच्छा

अच्छा ओ हँ यौ एगदम मञ्जूर एत्ते पन्द्रह हजार मे भए जेतै ने आच्छा अच्छा

से बिद्यार्थी पचास हजार मे जे लगतै से आच्छा अच्छा अच्छा चलू ठीक छै भए जेतै चलू ई सब जे पड़तै से बताए दिअ आधार हँ आधारो कार्ड छै पेन कार्ड पेनो कार्ड अछि आओर दोकान के लाइसेन्स होइया काँटा किलोके सेहो अछि हूँ दू तीन गो हँ

अच्छा हँ ई एस टी बिल पका बील

अह हँ हँ तेकर बिल हँ हँ बिल दै छै हँ हँ अच्छा हँ अच्छा अच्छा पेन कार्ड ठीक छै हँ आच्छा ओहिमे काम भए जेतै सएह ने हँ हँ हँ सएह ने हँ हँ ठीक छै ओ आबि जेबै सब काम करेबै तऽ एबे ने करबै